हून जियां तुस आक्खा दे कि बच्चें गी अग्गें स्कूल दी पढ़ाई करियै अग्गें केह् करना जाब शाब करनी चाहिदी जां फिर अपने पिता जी कन्नै अपना अपना बिजनेस अग्गें करने दा गै कम्म करना चाहिदा मीं लगदा पढ़ाई ते सारें गी करनी चाहिदी ठीक ऐ ना अपना करो तुस बाह्रमीं दे बाद तुस अपनी अगली ग्रेजुएशन बी करो जे तुस करी सकदे ओ पोस्ट ग्रेजुएशन करो कि के पढ़ाई सारें कोला ज्यादा साढ़े आस्तै इंपॅार्टेंट ऐ ते पढ़ाई ते जरूर करनी चाहिदी ओह्दे बाद दिक्खो जियां थुआढ़ा अपना इंटरेस्ट होंदा कुसै गी जाॅब दा इंटरेस्ट उनेंगी जाब करनी चाहिदी जिनेंगी अपने फादर दे बिजनेस च ज्यादा इंटरेस्ट ऐ उनेंगी बिजनेस अग्गें लैना चाहिदा है ना मगर अपने इंटरेस्ट गी कदें खत्म नेईं करना चाहिदा जे तुसेंगी लगदा कि नेईं में बिजनेस नेईं में नौकरी करनी तुस नौकरी करो शामीं अपने फादर दा बिजनेस गी दिक्खी लैता कन्नै कन्नै किन्ने मतलब साढ़े कन्नै इत्थे बी किन्ने डाक्टर लग्गे दे जिंदे फादर बिजनेस मैन न मगर उनेंगी इंटरेस्ट डाॅक्टरी च हा ते हून ओह् डाक्टर बने दे बिजनस चला दा उंदा उंदे पिता जी दा कदें दिक्खी लैता ते दिक्खी लैता नेईं ते अपना ते इंटरेस्ट नेईं उनें छोड़ेआ ओह् पूरी मेहनत ला दे ना इत्थै कम्म करने गी ते जियां हून मेरा अपना गै ब्रदर ऐ उन्नै बी शैल अपने पढ़ाई शढ़ाई कीती मेरे फादर गी एह् हा कि नेईं पढ़ाई पूरी करनी उन्नै अपनी टवेल्थ कीती फ्ही ग्रेजुएशन आस्तै उसी पिता जी ने बैंगलोर भेजी ओड़ेआ उन्नै उत्थे पढ़ाई करी आया कालेज दा शैल पढ़ी लिखियै होटल मनेजमेंट कीती क्योंकि ओह्दा इंटरेस्ट हा कि के में बिजनेस गै करना उसी नौकरी च इन्ना इंटरेस्ट नेईं हा ते फ्ही उसी ओह्दे च गै पढ़ाई कराई होटल मनेंजमेंट कराई ता कि ओह् जेहका बिजनस बी करै ते फिर पूरे अपने इंटरेस्ट कन्नै करै जेह्की पढ़ाई करी आए दा इयां बड़े सारे लोक न काफी जी मेरे मेरे रिश्तेदार न जिनें पढ़ाई कीती दी ला कीते दा उनेंगी इंटरेस्ट बिजनस च नेईं ऐ ते ओह् अपना ला शा करै दे न पर पढ़ाई जरूर करनी चाहिदी हून मेरे अपने गै जेह्के पति न ओह् इयां उनें पढ़ाई लाॅ दी कीती दी पूरी पढ़ाई कीती नौकरी च करने लग्गे ते उंदा कोई इंटरेस्ट बिजनस च पेई गेआ उनें ओह् छोड़ियै बिजनस करै दे न ते ओह् ऐ मतलब पढ़ाई करना बड़ा जरूरी ऐ अज्ज दी डेट च बाकी क्योंकि पढ़ाई जेह्की ऐ जिन्नी पढ़ाई करो घट्ट ऐ है ना विद्या दा कोई ओह् मोल नेईं ऐ ओह् थुआढ़े कम्म गै आंदी जिन्नी तुस पढ़ाई करी लेऔ ते ओह् बाकी पढ़ाई करियै बाकी तुस अपने इंटरेस्ट दे मुताबिक करो बिजनस करना चांह्दे ते बिजनस करना चांह्दे नौकरी आह्ले नौकरी करो मगर पढ़ाई जरूर करो तुस अपनी हायर ऐजुकेशन